तशें पळोवंक गेल्यार हांवें म्हज्या भुरग्याक ज्या स्कुलान घातला त्या स्कुलान म्हाका व्हडलीशी फी पे करूंक पडूंक ना फॉर एग्जाम्पल इनिशियली वर्साची फी जे पद्दतीन तूं भरूंक शकतात तें ऑप्शन ओपन आसलें की इयरली भर हाफ इयरली भर हांवें तें इयरली ऑप्शन चूज केलें अरावंड सात हजार हांवें तें भरलें मदीं बारीक सारीक खर्चाचें आसा पूण मेन हो जो व्हडलो एमावंट आसा तो सिक्स थावजंड आसा तेजे व्यतिरिक्त आनी व्हडलेशें कांय ना फॉर एग्जाम्पल स्कूल युनिफॉर्म्स आसा स्कूल बुक्स आसा हाका फीज वेगळी आसा